हैलो बोल हैलो बोल रहे हैं भईया चाय का दुकान आप ही का है बोल रहे हैं क्या मतलब चाय का दुकान में समोसा लिट्टी और सब बिकता है मेन्यू में तो इसमें लिखा हुआ है चाय कॉफ कैसा बनता है कॉफी तो कितना पैसा लेते हैं होटल में जाने के लिए

एक कप चाय का ना ठीक है तो आते हैं क इसक सुनिए ना बोल रहे हैं के मतलब दो तीन आदमी के दो तीन आदमी के साथ आ सकते हैं ना जी सर जी जी अभी भैया बिस्कुट कोन रखते है बढ़ियाँ बिस्कुट बढ़ियाँ बिस्किट रहता है ना तो रोनी जाने का दर्रा वहाँ पर रूम सब दे लेकर रूम ले सकते हैं वहाँ पर मिलेंगे मिलेंगे आकर घूमेंगे आकर आपका पूरा बिहार तो ठीक है तो आ रहे हैं रीसिव रीसिव जी कल ही आएँगे रीसिव कर लीजिएगा तो यहाँ पर जब जाएँगे समस्तीपुर स्टेशन के पास तो ठीक है ना दो तीन आदमी जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं ना हो जाएगा ना ठीक है अच्छा टेस्ट रहेगा तो हर आदमी को बुलाएँगे यहाँ बोल बोलेंगे बिहार का ऐसा टेस्ट है बढ़ाई करेंगे तभी तो मेरा आदमी आएगा ना तो अच्छा बनाएगा तब ना अच्छा बनता है ना ठीक है भैया तो आ रहे हैं कल रिसीव कर लीजिएगा ठीक है ना ठीक